अखबार ढेरी प्रकारके होइत छै सभ दैनिक जागरण जागरणसभ प्रकारके होइत छै लेकिन हमरा सभसँ सुन्दर लागैत छै हिन्दुस्तान सही खबर आबैत छै सभटा सही रहैत छै आओर पढ़लाके बाद पता चलैत छै ओहिठाम ई भेलय हँ ओहिठाम ई भेलय हँ आओर सभ अखबारमे बढ़िआँ नहि आबैत छै लेकिन हमरा हिन्दुस्तान अखबार बढ़िआँ लागैत छै सही सही सभटा जवाब रहैत छै सही सही सभटा पढ़यमे समझ आबे छै ओहिठाम ई भेलय ओहिठाम ई भेलय आओर सभ अखबार तऽ बढ़िआँ होइत छै लेकिन हमरा हिन्दुस्तान सभसँ सुन्दर लागैत छै